वज्रासन वेही करे आसन कबो आहे त मां ज कयो न त वज्रासन में मूंखे सामिनो करिणो पियो पेरनि में ॾाढा भारी भारी लॻनि पिया छो की मुंहिंजो हेल्थ शरीर हेल्थी शरीरु पेर मोटा मोटा त वज्रासन वेही करे कबो आहे त मूंखे मुशिकिल्स जो सामिनो इहो क्यो त पेर ॾाढा ॻरा ॻरा लॻनि पिया अहिड़ी मथां पेर रख थुल्हा थुल्हा त ॾाढो मूंखे हा मूंखे सामिनो करिणो पियो थोरो मुश्किल लॻो पर पोइ पहिरीं पहिरीं ॿ टे ॾींहं लॻो मुश्किल थोरो सो सूर बि थिए पियो पेर में भारी भारी बि लॻे पियो त इहो मूंखे सामिनो करिणो पियो शारीरिक की मानसिक ईअं मथे में माण्हू मानसिक सोचे थो न की एॾो भारी भारी भारी भारी सहन ई न पियो थिए पोइ इहो सोचा पई की विच में ई छॾे ॾियां इहो योगा करणु वेही करे कयां पई न त विच में ईअं पियो लॻे की बसि ॿ मिन्ट करे छॾे ॾियां ॿ मिन्ट करे योगा छॾे ॾियां पर हिन में ॿ मिन्ट त रखी नथा सघूं थोरो ॾ पंद्रहं मिन्ट त वेबो न अॼु वज्रासन वेही करे आहे त अहिड़ी मथां पेर रखी करे त इन खे इहो सामिनो मूंखे करिणो पियो वेही करे मतिलबु भारी भारी थुल्हा पेर हुजनि त सूर थिए ॾाढो पाण खां वेठो बि न थिए वेही बि न पई सघां पर इहो करण खां पोइ इहो सामिनो मूंखे करिणो पियो पेरनि में मथे अचे पियो मथे थुल्हा पेर आहिनि उन्हनि में सूर थिए पोइ मूंखे